हाँ मुझे ये लगता है कि न्यूज़ मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मुद्दे में पर्याप्त कवरेज करते हैं जैसे कि मैं बताना आप लोगों को चाह रही हूँ जो कि हमारी न्यूज़ और जो मीडिया वाले हैं ये हमारे जो वही मुद्दा होता है जिससे हमें लाभ मिल रहा हो तो ये हमें न्यूज़ वाले वही मुद्दा दिखाते हैं इसके बाद जैसे कि हमें किसी चीज से आ लाभ हो रहा हो वो हमको चीज नहीं बताते हैं न इसलिए मैं ये बताना आपको चाह रही हूँ जो न्यूज़ और ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे प्रबंधक हैं मैं उन लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी है जो हमारी मीडिया पर है वो हमें साफ साफ दिखाया जाए जैसे कि हमें लाभ हो रहे हैं तो आप हमें उसका लाभ दिखाइए लेकिन मीडिया हमें लाभ ही दिखाती है और हमें जो सारी सुविधाएं होती है वही दिखाती है जो हमें सुविधा आसुविधा हैं वो नहीं दिखाती हैं तो मेरा आप सभी लोगो से यही विनम्र निवेदन है कि जो मीडिया वाले हैं जो हमारे क्षेत्रों में आके काम करतें हैं क्षेत्रों की जो हमारे चारो साइड के जो विचार होते हैं वो हमें दिखाते हैं लेकिन हमें वो चीज क्यों नहीं दिखाते जो हम विचार कर रहे हैं वो विचार आप हमारा बदल के कुछ और विचार दिखा देते हैं तो मेरा मीडिया प्रबंधक से यही विषय में बातचीत अ होने का मतलब है कि आप जो अ कवरेज कर रहे हैं जो पर्याप्त कवरेज कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रो में जो आलाभ और आसुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं वो भी कवरेज करें